हाँ मुझे कविताऍं लिखना बहुत ही पसंद है एवम कविताओं के माध्यम से मैं अपने प्रिय सम्बंधियों को कई बार उपहार के रूप में कविताऍं देता हूँ अगर उन कविताओं की बात की जाए तो वह उनसे ही पूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं एवम उनकी उसमें कई रूपों में प्रशंसा की जाती है एवम उनके चरित्र का वर्णन होता है इसके कारण हमेशा मेरे द्वारा दिया गया यह कविता रूपी उपहार मेरे सभी सम्बंधी सभी मित्रों को बहुत ही पसंद आता है मैंने कई बार कई कविताएँ लिखी हैं एवम अपने मित्रों को अपने सम्बंधियों को प्रदान की हैं जो उन्हें बहुत भाई हैं मेरी इन कविताओं के बाद उन्होंने उस कविता को अन्यत्र जगहों पर भी सुनाया है एवम मेरी भी प्रशंसा की जाए जो मेरे लिए भी एक बहुत ही सुखद अनुभव है एवम मुझे कविताओं को लिखने में एवम कविताओं के रुचि रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है यह बहुत ही अच्छा अनुभव है धन्यवाद